ہمارے ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان ہے ایک ایسا ملک ہے جس میں تمام طرح کے یعنی ہر مذہب کے لوگ ملیں گے اور ہر طرح کی بولی بولنے والے لوگ ملیں گے ہمارا ہندوستان ہمارا ہندوستان جس میں مسلمان ہندو مسلم عیسائی سکھ سب مسلمان بھائی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا سب ایک دوسرے سے بہت ہی محبت پریم کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کی پریشانی کو دیکھتے ہیں اس کی پریشانی میں اپ پریشان ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو کچھ بھی ایک مسلمان بھائی کو اگر کوئی پریشانی ہوئی تو ہندو بھائی اس کا ساتھ دیتا ہے اگر سکھ بھائی کو کوئی پریشانی ہے تو عیسائی بھائی اس کا ساتھ دیتا ہے اس طرح تمام مسلم تمام مذاہب کے ماننے والے یعنی چاروں مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں آپس میں مل جل کر کے اتحاد کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں اور یہاں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک شہری کے طور پر ہم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے کہ مسلمان بھائی ہندوؤں کے ہندوؤں میں کوئی دخل اندازی نہ کرے اور اسی طرح ہندو بھائی مسلمان کی جو کام ہیں مسلمان کے جو مذاہب میں جو چیزیں ہیں نماز پڑھنا قرآن پڑھنا روزہ رکھنا ان سب میں کوئی بیچ بچاؤ نہ کرے کوئی منع نہ کرے اور اسی طرح عیسائیوں سکھ بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ آپس میں اپنی جو بھی رسم و رواج ہے اس کو خوشی خوشی کے ساتھ اپنائیں اس میں کوئی بھی ایک دوسرے کی دخل اندازی نہ کرے اور الحمد للہ سے ہمارے ہندوستان میں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں کوئی کسی کو کوئی بھی بھائی کسی کے بھائی کو وہ کسی میں بھی انسٹرسٹنگ مطلب لیتا ہے اور کسی کو غلط نہیں کہتا